आथिखालनि टेक्न'लजिया

माने खाथियाव रंजा होनायखौ लाना फैबाय आरो माखासे उसुबिदाफोरखौबो सुंद' खालामबाय जायखौ बुङोब्ला आगोलाव जोङो फिलिम मोनसे नायनो थांनोब्ला बहाबा गोजानाव थांनानै फरदायाव नायनो थांनो गोनां जायोमोन आथिखालाव दा मबाइलावनो नुनो मोनो खाथियाव लोगोआवनो थाफाबाय थायो बेबायदि खुलिबानो नुनो हानाय बेब'स्थाफ्रा जोबोद खुसिजों नायनो हानाय खालामबाय गाव गावनि समखौ बासायनो हानाय खालामबाय रांखावरि खमायनायनि रां खावरि खरसा जाहोनायखौ खमाय हानाय खालामबाय आरो बिदिनो माखासे दामनाय देनाय मोसानाय बेफोरखौ मा खालामबाय सोब सहस बेथ' खालामबाय जों आगोलाव जेनेकुवा आयजें आयला लानानै मोसायोमोन दामो खाम सिफुं ज'था सेरजा आथिखालाव बोसागुफोराव रंजायोब्ला जेरै देग लानानै मोसायो बा मबाइलखो बा अन खालामनानै गोमसारबाय थायो नोंना बिदिनो मोसानो हायो बिदिबो खालामबाय पिकनिकफोर जानायाव जोङो देक्सफोर लाना देगफोर लांनानै बेखो केसेटखौ होबोलानो बा मबाइलनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामबानो बियो माबा जायो रंजानो हानाय जायो बेसेबां खुसिनि खालामबाय आरो बिफोरबायदियाव जों आगोलनि आयजें आयला दामजुफोर लानानै रंजानो हानायनिफ्राय जोबोद सुबिदाखौ खालामना होबाय बेबायदिहै रंजानाय गोसोखौ लाबबाय आरो बिदिनो मबाइल टिभि बायदिसिनाफ्राव होह जोङो लेपटपफ्राव नायनो हायो दानिया खाथियाव जिरायनानै नायनो हायो खोनासंनो हायो दा बिबायदि जों महाबा थांनानै स्टेजाव थांनानै लेक्सार खोना संना लाखानै जों खाथियावनो थानानै न'वाव जनानै नायनो हायो जों गोजानाव गोजानाव थांनाय खेला नायो थाङा लाखानो न'वावनो थानानै खेलाफोरखो नायनो हायो गोदोर गोदोर खेलाफोरखो दा बिदि टेक्न'लजिया आथिखालाव जोबोद सुबिदा आरो रंजानाय मानसिनो होफैनो हाबाय